जय झूलेलाल मां भाविका नंदवानी मां सिंधी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो ॾाढी ख़ुशी आहे मां पंहिंजे पाण ते ॾाढो गर्व महिसूसु कंदी आहियां की मां सिंधी आहियां असां हिक ॿिए सां हिली मिली करे लव रहंदा आहियूं असां हथ जोड़े करे सभिनि सां निम्र तरीक़े सां ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजा ॾाढा मिटु माइटु जेको असां सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजो समाज बि ॾाढो वॾो आहे ऐं अॼुकल्ह हर हिक खेत्र में सिंधी ॾाढो अॻिते आहे असां पुलिस में ॾिसूं क्लैक्टर ऑफ़िस में ॾिसूं डॉक्टरनि में ॾिसूं हर हिक खेत्र में सिंधी अॼु पहिरें नंबर ते आहे अॼु असांजा ॿार जेके स्कूल पढ़नि था उन्हनि खे बि असां चवंदा आहियूं की तव्हां घर में सिंधी ॿोली में ॻाल्हायो छोकी ॿियूं सभु शयूं त असां स्कूल वञी करे बि सिखी सघूं था लेकीन असांजी जेकी पंहिंजी ॿोली आहे उहो असांखे कोई न सेखारे सघंदो आहे उहो असां पाण में जॾहिं ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे ॿारनि सां ॻाल्हाईंदासीं तॾहिं उहो सिखंदा न त त उहे सिखी न पाईंदा असांजी ॿोली असांजो ईष्ट देव असांजा झूलेलाल साईं असां अजरक जी टोपी पाईंदा आहियूं चालीहे साहिब जो विर्तु रखंदा आहियूं असांजा चालीह ॾींहं विर्तु रखण खां पोइ असां ॾाढो शान मान सां असां जुलूसु कढ़ंदा आहियूं बैंड बाजनि सां पटाखा फोड़ियूं सभु हिक शइ खां असां ड्रेसूं पायूं ताक़ी असांजो सभु हिक हिक जहिड़ा असां लॻूं असां जोत जॻाईंदा आहियूं भंडारा कंदा आहियूं असां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे लाल झूले लाल झूले साईं ते असां पोइ शाम जो असां जोत अर्पित करे ईंदा आहियूं नंदीअ ते वञी करे असांजी सिंधी ॾाढी शानदार आहे असां तरह तरह जा पकवान खाईंदा आहियूं सिंधियुनि में ॾाढो ॾाढी मशहूरु शइ दाल पकवान कढ़ी चांवर कंहिंखे बि अगरि असां चऊं था कढ़ी चांवर त दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे आइ अॼु कढ़ी चांवर ठाहिया आहिनि छो की सिंधियुनि जी मेन शइ सिंधी कढी चांवर जेके असां सभिनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि अहिड़ियूं घणियूं शयूं आहिनि बीह थी विया इनजे करे असां पंहिंजी सिंधी असां सभिनि खे हिक ॿिए सां सिंधी में ॻाल्हाइणु खपे जय झूलेलाल